हमरा सभके इलाकामे सभसँ नीक खेल कबड्डी क्रिकेट मानल गेलैए क्रिकेट बच्चासभ खेलयके लेल जिलासँ लऽ कऽ राज्य स्तरपर खेलाइए गाम घरक बच्चासभ जेना मधुबनी जिलाक दरभंगा के जिलाक तऽ मधुबनी जिलाके बच्चासभ दरभंगा जाइए खेलायके लेल दरभंगा जिलाके बच्चासभ पटना जाइए खेलयके लेल अपन क्रिकेट क्लबमे एडमिशन करबै छथिन आओर बच्चासभ खेलाइ छथिन आओर खेलमे हुनका सभकेँ क्रिकेट खेलमे सभसँ बेसी मोन लगै छनि बच्चासभ दूर दूरसँ अबै छथिन खेलायके लेल आओर बच्चा सभकेँ मोनो खूब लगै छनि क्रिकेटमे कबड्डी हमरा सभकेँ पहिले गाँव घरमे खेलल जाइ छलै लेकिन कबड्डी गामे घरमे रहि गेलै ओहिसँ आगू नहि बढ़ि सकलै कबड्डीके गाम घरसँ आगू बढ़यके लेल सरकार कोनो व्यवस्था नहि केलखिन ताहि दुआरे बच्चासभ ओहिपर ओतेक आकर्षण आकर्षित नहि भेलखिन